भारतमे पछिला किछु दशकसँ बहुत मतलब बहुत मतलब पहिनेसँ बहुत मतलब बहुत चीज बदललनि हेँ जेना ऑनलाइन रील्स वगैरह मतलब टिकटॉकसभ मतलब यूट्यूबसभ वीडियोसभ बनाउ की करू तऽ ओहिसभसँ लाइफ होइत छै ओहिसमयसँ सभसँ इन्कम होइत छै कतेक आदमी कतेक आदमीकेँ मतलब ऑनलाइन क्लास केलथि कोनो भी चीजके जेना हमसभ पेन्टिंग करैत छी तऽ पेंटिंगोंसँ बहुत सारा क्लास जेना हमसभ ककरहु सिखबै तऽ ओहोमे मतलब ऑनलाइन क्लास कऽ सकैत छै मतलब बहुत एलय हेँ ऑप्शन आब ई तऽ पहिने छलै जे पहिने नहि ओतेक लोक नहि बुझैत छलय जेनरले लोक फोन यूज करैत छलै किछु भी आब तऽ फोन जतेक यूज करैत छै जतेक जिनका पास सही यूज करैत छथिन बहुत फोनसँ बहुत किछु कऽ सकैत छथि आर पहिले मम्मीसभ ने मतलब भाइओसभ ज्यादा नहि मतलब फोन तोन यूज करैत मतलब ओतेक ओहि समयमे ओतेक नहि यूज होइत छलै फोन आबक जेनरेशनमे फोने हमेशा मतलब किछु भी थोड़ा भी पढ़ाइ करू तऽ आइकाल्हि बच्चोसभ जे ऑनेलाइन क्लास होइत छै ऑनेलाइन सभकिछु होइत छै बिना फोनके अहाँ किछु नहि कऽ सकैत छी अगर अहाँकेँ कतहु किछु करबाको अछि तऽ बिना फोनके किछु नहि कऽ सकैत छी आओर कथी कहैत छै मम्मियोसभ एखन मतलब पहिने तऽ